आंथ' मेथाइ खननो बेराद गोसो जायो मोजांबो मोनो ओमफ्राय आङो एखम्बा जौ लोंनाय समाव लोगोफोरजों बैसागुवाव बिराद मोजां मेथाइ खननानै मोसानो एक्तिं खालामनो लुबैयो नाथाय सामफ्रामबो खनबाय थायैनि जनैनो बेफोरो गासैबो जाजोबा आरोखि माने मोजां गोसो जानानै खनोबा खननोबो हायो फाव फेसनबो इसे एनै एनै खालामनो हायो लोगोफोरजों रंजा बाजायाव नाथाय आङो बेलेग बेलेग माबाफ्राव फ्रग्रामफोराव आङो माबानो हाया मेथाइखौ खननो हाया गाखोनोबो हाया स्तेजाव ओंखायनो आङो लोगोफोरजों फिकनिकाव जाबा इसे खनो बैसागुवाव खनो बिदिनो फाव फेसन इसे इसे खालामो आरोखि जाबायनदां